जेन्ना हांव योग करतां तेन्ना तातूंत ध्यान आनी प्राणायम असताच कित्याक तर योग योग म्हटल्यार ध्यान आनी प्राणायम हे खूब म्हत्वाचे आसा तातूंत प्राणायम आमी जेन्ना करतां तेन्ना मनशांचे जिवीत वाडटां अशें म्हणटां आनी ध्यान केल्या उपरांत आमची एकाग्रता वाडटा एकाग्रता वाडल्या उपरांत आमी जे कितें काम करता ते आमी बरें भाशेन करूंक शकता आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार आमी तांकां ल्हान ल्हान आसतातल्यानूच आमी तांकां हे म्हत्व पटवून दिवंक जाय तांच्या कडल्यान करून घेवंक जाय आनी ताका लागून आमी पयली करूंक जाय आमी केली जाल्यार भुरंगी करतलींच आनी योगाचे म्हत्व आमी सगळ्यांक पटवून दिवंक जाय